ए सोरनिफ्राय

ओ खामानिथ' बेबादि हेभि खामानि गैयामोनहाय आंनाव मोनसे दंमोन नोंबा मावगोन ना मावा मालायबा अ माबाहाय आंमालाय फुं फुंआव फिथा फानो नालाय ओमफ्राय फिथा सौग्रा गैया जाना दं आंहा माबा होगौमोन सानसेयाव पास्स' खालाय होगोमोन आं नों माव मावोमोनबा

ओ ओमफ्राय आरो मैगंबो फानहैयोमोन आङो बर' बाजाराव अग्राजाराव

औ औ औ समफोरनिफ्राय फैदो फैनोबा दे फुंआवनो सारे तिन्तासोआवनो सिखारनांगोन नोङो हागोन ना हाया औ दे ओ दे औ दे दे जागोन दे दे होम्बा